मां इंस्टाग्राम में डिजिटल फोटो पिक्सल आट स्टूडियो आहिनि सभिनि अकाउंटनि खे ॾाढो फॉलो कंदी आहियां जंहिंसां मूंखे सिखणु मिले ऐं युनीक फोटोग्राफी इहे सभु चैनल आहिनि या पेज आहिनि फोटोग्राफी जा